जानवर जे छै ने से जानवर से हमरा बहुत लगाउ छै आ एतना लगाउ छै ने से देखै छियै ने तऽ मोन करै छै की जे हमे जानवरके लाएलहुॅं पोसिलहुॅं आ जानवर जे छै से हमरा बहुत प्रिय छै बहुत दिल सऽ अच्छा लगै छै आ बहुत आदमीके देखलहुॅं ने तऽ कुत्ता बिलाइके इहए सबके डण्टा उण्टासॅं मारलक पिटलक तऽ हमरालिये सब अच्छा नहि लगै छै आ नहि लगै छै हमरा छै से बहुत

आ अथी छै कबुत्तर छियै रखने कबुत्तर आर पोसै छियै हमरा आरसे जानबरसे बहुत अच्छा तरह सऽ लगाव छै आ जान ओकरा सऽ हमरो लगाउ छै आ ओकरो हमरा सऽ लगाउ छै जानवर से हमे बहुत प्यार करै छियै

सब आदमी जे आ जेकरा देख लेलहुॅं जानबर पर लाठीसॅं मारैत तऽ हमरा आर नहि देखल जाइ छै आओर कहि देलहुॅं जे लाठी डण्डासॅं नहि मारल करहिन बेजुबान जानवर छै ओकरा सऽ हमरा बहुत लगाउ रहै छै ओकरा आर नहि मारल करही हमे रऽ घरपर देखी कुत्ता पोसने छियै हमे छै से दूर दरबाजापर सऽ हटै नहि छै दरबाजाक मुँहपर एगदम बैठल रहै छै आ ई नहि छै जे मानि लिय चलहो जाइ की नौआ बला रखने छियै नहि ओ हम्मे छियै रखने से इहएसब जे छै अपन देसला इहएश्रसब छियै रखने कुत्ताके आ रखने छियै एतना छै ध्यान कनही जाए लगबहो तुरत लटैक जैतऽ पीछाँ धए लै छै आ पीछाँ धए लै छै तऽ ओकरा जे छै से ओकरा फुसला ओकरा छू चोराइ कए घरसे निकलए पड़ै छै जे एत्तए लगाउ हमरा ओकरा जानवरसे छै आ डौगी छै आ मोखा घरके मुँह मोखापर जे छै से नहि हैट पाबै छै हरदम मोखेपर रहतै रातियोकऽ रहै छै मोखेपर आ डौगी छै सबसे बड़का बात छै

आ जब घर जैबै तब अबाजे सुनिकऽ जानवर जे छै से चैलि आबै छै हमरा लऽग दौड़ल चैलि आबै छै आ रहै छै से तब जाइकऽ जब लटकऽतै ओकरा खातिल बिस्कुट तऽ इएह सब जे होइ छै खाइबला चीज ओकरा लए नेने आबै छियै ओकरा खिलबै छियै खिलाइके ओकरबाद जे छै तब जाइकए फुसलाइ छै तऽ जानबरआरसब खूब खुब लगाउ छै